जब हम बच्चे थे तो उस टाइम में समुदाय में हम लोग फील्ड वर्क खेल खेलते थे जैसे समुदाय में दस बीस लड़के रहते थे और दस बीस लड़के मिलकर के अच्छे अच्छे तरह के खेल खेलते थे जैसे कबड्डी बैट बॉल और वॉलीबॉल ये लोग हम लोग खेलते थे और उस टाइम खेलने में बहुत अच्छे भी लगते थे खेल कबड्डी जो है कबड्डी हम लोग ग्यारह ग्यारह का टीम बनते थे और उसमें कबड्डी दोनों तरफ से खेल होता था और उस कबड्डी में हार जीत की संख्या मिलती थी जो जीतता था उसे जीत मिलता था और जो हारता था उसे हार मिलता था फिर कल अगले दिन प्रयास भी किया जाता था इस खेल को खेलने के लिए कि कल हम अच्छा खेलेंगे और वो सोच रहा है जो अच्छा खेला है वो भी सोच रहा है कल हम अच्छे खेलेंगे फिर वो प्रयास में लग जाते थे आज से ही और वो कल फिर कबड्डी होता था और उस कबड्डी को फिर दस बीस लड़के मिलके खेलते थे और बहुत अच्छा खेल भी है कबड्डी और इस कबड्डी के खेल में बहुत इन्जॉय भी मिलता था लड़के को और शरीर भी फुर्ती में रहता था हम लोगों को कबड्डी खेल बहुत अच्छा लगता था ठीक उसी तरह बैट बॉल जोकि बैट बॉल खेलने में हम लोग टीम बना के बैट बॉल भी खेलते थे और अच्छे रनों से सब खेलते थे अच्छे उत्सव से खेलते थे खुशहाली होता था कि हम बैट बॉल खेल रहे हैं और समुदाय का हिस्सा हम सब लोग लेते थे दस बीस लड़के मिलके और इस खेल को अच्छी तरह से खेल खेलते थे कबड्डी और बैट बॉल फिर वॉलीबॉल में भी थोड़ा जैसे बड़ा हुआ बड़ा हुए तो उसी तरह फिर वॉलीबॉल में भी इंटरेस्ट आने लगा फिर वॉलीबॉल भी खेलने लगे हम लोग अपना टीम बना बना के आधे उधर आधे इधर फिर उस वॉलीबॉल में हम लोग अच्छी तरह से खेल खेलते थे ये खेल हमारे बिहार की पारम्परिक पारम्परिक खेल है और उस खेल में कबड्डी बहुत अच्छे लगते थे और बैट बॉल भी वॉलीबॉल भी हम लोग बहुत अच्छे तरह से खेलते थे अपने टीम बना के और खेल खेलना बहुत हम लोगों को अच्छा लगता था इसीलिए हम लोग भी खेले हैं और